जैसेकि पहिलुका समयके लोग अभी तक पूजा पाठ करै हइ जैसे सब रङ्गके पूजा पाठ करि कऽ जब तक पूजा पाठ नहि करै छथिन तब तक खाना खुना नहि खाइ छथिन पुराना लोकसभ पुराना लोकसभ सभ रङ्गके एकादशी भेलै द्वादशी भेलै पूर्णिमा होलै सभ ढङ्गके पूजा पाठ करै छै गङ्गा नहबै छै आ ई समयके बाल बच्चा छै पूजा पाठके कोइ चीज देखैए नहि चाहै छै जेना नवरात्रि भेलै इसभ भेलै पाबनि पूजा जतेक छै साबिकवला लोक जतेक धरम केलकै या करलै ओतेक ई समयके बाल बच्चा किछु लए कऽ टेरते नैहि छै जेकि पूजा पाठमे की होइ छै जैसेकि पहिलुका लोकमे रामधुनी करैत रहथिन आ दुर्गा पूजा करैत रहथिन चौपहरा पूजा करैत रहथिन कोइ भी काम होइत रहय तऽ पूजा पाठ करि कऽ घरे देलखनि तऽ ओकरामे नेओ देल जाइ छै घर बनि कऽ तैयार होय जाइ छै तऽ ओकरामे की होइ छै घरवास करै छै तब व्यक्तिगत ओहि घरमे रहय लागै छै तऽ हिंदू धरमके जितना पूजा पाठ छै सभ पुरनका लोग जतेक कए एलियै पूजा पाठ ओतेक नयका लोग पूजा पाठके हाल नहि जानै छै बाल बच्चा किछु बुझिते नहि छै ओकरा सभके सिर्फ खाना छै खेलना छै मोन होगा तऽ पढ़य लेल इसकुल जाएगा मोन होगा तऽ नहि मोन होतै खाय लेल जाइके खयतै खाइके मोन होतै पढ़य लेल जायके होतै जयतै नहि जाइके होतै तऽ अपन घरमे रहतै गुल्ली डण्टा खेलैत रहतै तहियुका लोगके छै जैसेकि बिना पूजा कयने बिना गाङ्ग नहयने चाहे कले कूइआँपर नहयने पूजा करि कऽ तब खाना खाइ हइ आ ई समयके लोग किछु धर्म करयके लिए नामे नहि लै छै तहियुका लोग राम धुनी होइत रहय तऽ राम धुनीमे पुराना पुराना लोग गङ्गा नहाय कऽ जल आनि कऽ ओ राम धुनीमे परिक्रमा करैत रहथिन घूमैत रहथिन सभ ढङ्गके भगवानके रक्षा मङ्गै छथिन भगवान हिंदुस्तान हमर बढ़िआँ रहय बाल बच्चा बढ़िआँ रहय सामाजिक लोक बढ़िआँ रहय ईसभ ढङ्गके पूजा पाठ तहियुका लोग हम्मेसभ करैत रहियै पुरनका लोक लेकिन ई समयके लोग कभी पूजा पाठ करयके हय जा की करबै पूजा पाठ खयलहुँ पीलहुँ भेल छुट्टी नहेलहुँ धोलहुँ बिना नहेलहुँ खाय लेलहुँ तऽ पूजा पाठके धरमी जतेक पुरनका लोक केलकै हन ओतेक नयका लोकसँ नहि होइ रहलै धरम तब जैसे सभदिन लोक बेटियोके बियाह करैत रहय तऽ ओहोमे पूजा कए लैत रहय चौपहरा पूजा होइत रहय देशके शिव पूजन होलै घरवासके पूजा करै छै आबके लोग छै जे बनयलक आ भेलै तनी धूप अगरबत्ती जलाय देलकै बस ओ घरमे घुसि रहय लगलै उएह सभके क्षति होइ छै तऽ ई समयके लोक नहि बूझै छै कि जे पूजा पाठ की अङ्क छिकै आ की की कारण पूजा पाठ लोक करै छै आइ पूजा पाठ धरतीपर नहि होइतै तऽ ई धरती प्रलय होतै ने तब हिंदुस्तानके जतेक भी बेगूसराय डिस्ट्रिक्टमे छियै सभके छै जे हिंदूके पूजा करना चाही पुरनका लोक जितना पूजा कए रहलै हन आ अभिओ तक पुरनका लोग करिए रहलै हन अमावस पूर्णिमा गङ्गा नहाय कऽ सिरा पीरा करि कऽ भोले बाबाके मन्दिर होलै बजरङ्गबलीके मन्दिर होलै ओहि सभमे जाइके पूजा पाठ कयलक आ ई समयके बाल बच्चा तऽ किछु बुझिते नहि छै खाली खयतै खेलतै पढ़य लेल जयतै उएह बड़का चीज लेकिन सभ ढङ्गके पूजा पाठ तहियुका पुरनका लोक जतेक पूजा पाठ करैत रहियै ओतेक ई आजकलके बाल बच्चा पूजा पाठ करयके नाम नहि लै छै तब जैसेकि पूजा पाठमे रहैत हेतै तहियुको लोकके एतना हुआ जैसे जखने एखन इतना पैसा कौड़ी हइ ओहि समयमे एतना पैसा कौड़ी नहि रहय लेकिन एगो शर्त रहय जे पूजा पाठ करि कऽ नहाय धोय कऽ खाय कऽ तऽ उएहमे बड़कति भगवान दै रहथिन जे जतेक देवी देवताके पूजा करैत रहियै तऽ ओ नहाय धोय कऽ सभचीज करि लैत रहियै पूजा पाठ तऽ उएह जिंदगी उएह गुजारै रहथिन